मेरी राय में योग सीखने का सही उम्र है आठ साल क्योंकि उस समय हमारा शरीर जो है लचीला बना रहता है एवं कोई भी योग अभ्यास हम आसानी से कर सकते हैं एवं अगर उसके अलावा हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को बड़ी लाभदायक सिद्ध होता है उसके अलावा योग को सीखने के लिए निम्न फायदे हैं जिसमें हमारी भूख की क्षमता बढ़ती है हमारी लम्बाई बढ़ती है हमारी मैंड यानी दिमाग की स्फूर्ति बढ़ती है उसके अलावा जो है हम जो है दौड़ेंगे भागेंगे कूदेंगे खेलेंगे तो हमारे आगे आने वाले समय में हमको विशेष जो है उपलब्धि मिलेगी और एवं हमारी पढ़ाई लिखाई में योग का विशेष महत्व है क्योंकि हम उस समय जो भी हम सीखेंगे तो वो सीधा हमको याद होगा एवं हम अपने उच्च उपलब्धि को समय से प्राप्त कर सकते हैं